ओ हमे जाइ छियै दौड़य लए बगलमे छै बान्ध जहाँ सुविधा छै दौड़यके बढ़िआँ छै बाँध छै वहाँ दौड़ैत रहै छै सभ बच्चा बुतरू हमहूँ जाइ छियै ओजऽ दौड़ै छियै खाना खाय लए जाइ छियै मस्ती बढ़िआँ रहै छै घुमू दौड़लासँ शरीर कोइ तरहके दिक्कत नहि होइ छै बिमारी तिमारी नहि होइ छै दौड़ैत छियै फिटनेस शरीर रहै छै दौड़ै छियै दौड़लासँ कोनो बिमारी शरीरमे नहि होइ छै नहि आलस्य पड़ै छै दौड़ तऽ अच्छे दौड़ै छियै ओकरा हरासमेंट नहि होइ छै दौड़ैत छियै ठीक रहै छै शरीर फैलैत छै तनि करेज बनै छै फेर बॉडी बनै छै